اسلام و علیکم اور طاہر بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی وہ آپ مجھ سے معلوم کر رہے تھے نا کہ بہت دنوں سے آپ کی کمر میں بہت تکلیف ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ دین دیال اپادھیائے ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں اپنا رجسٹریشن کرائیں جس کے بعد آپ کو ڈاکٹرس میں ریفر کر دیا جائے گا اور آپ تقریباً پندرہ سے بیس دن کی ایکسرسائز کراتے ہیں وہ لوگ جس کے لیے آپ کو اسپتال جانا لازمی ہے آپ وہاں جائیے ان شاء اللہ آپ کو بہت راحت ملے گی وہاں کیوںکہ وہاں پہ ڈاکٹر بھی بہت اچھے ہیں وہ کیوںکہ وہاں پہ مشینیں بھی بہت لگی ہوئی ہیں اور وہاں ایکسرسائز کراتے ہیں پندرہ سے بیس دن تک